हैलो मां हा मां हुतां ई थी ॻाल्हायां हा हा चिकन जा सभु डिशियूं आहिनि तव्हांखे कहिड़ी खपेनव असां वटि चिकन टिक्का अथव चिकन कबाब अथव ओर चिकन लॉलीपोप तव ओर चिकन जी भाॼी तव चिकन चिली त हा असां डिलेवरी कंदा आहियूं त डिलवर जा एक्सट्रा अघ लॻंदव अञा रोटीन जे अलावा

अच्छा त तव्हांखे सभई पकवान खपेव जो मां तव्हांखे ॿुधायव ठीकु आहे ॿुधायो हा हा मिली वेंदव चिकन जो सभु मिली वेंदव चिकन जी भाॼी ओर चांवर फुलका पुड़ी सब मिली वेंदव भटूरा बि मिली वेंदव अच्छा अच्छा हा हा हा हा बिरयानी खपेव छा अधु लिखी अच्छा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ॾिसो चिकन जी जेकी भाॼी आहे न हुन जा हिकु हिकु प्लेट ॿी सौ जी अथव हा हाफ फुल चारि सौ

कंहिंजी चिकन रोल हिकु ॾेढ सौ अथव नंढो ओर वॾो टी सौ पंजुवीह माण्हुनि जी थी वेंदव कम से कम हिकु मिंट ॿुधायांव थो हा थोरो सम्झो ॾह हज़ार थी वेंदव हा हा उहो सभु मिलाए करे ॾह हज़ार थी वेंदव ओर ॿ सौ डिलेवरी जा लॻंदा टोटल ॿारहं हज़ार मतिलबु ॾह हज़ार ॿ सौ त दीदी हाणे लॻंदो न ठकु आहे ॾह हज़ार ॾई छॾिजो ॿ सौ घटि थो कयांव हा हा तव्हांखे केतिरी देरि में खपेव अच्छा हा मिली वेंदव ना पतो बधी हा पहुचाए वठंदीमांव घर ताईं तव्हां मूंखे पतो ॿुधाये छॾो अच्छा माधव नगर ठीकु आहे हा ठीकु आहे मां फोन कंदसि मांव हा हा सभु सभु लिखी छॾो ओर आचार आचार खपेव ठीकु आहे हा हा हा हा मां बिल मोकले छॾींदीमांव